سر یہ آٹو والے بول رہیں سر میں میور وہار ایکسٹینسن جانا ہے ہاں چار لوگ ہیں کتنا کتنا لیں گے لکشمی نگر سے جانا ہے میٹرو اسٹیسن سے چار لوگ ہیں بھیا

لکشمی نگر میٹرو اسٹیشن

ارے بھیا کیا کر رہے ہو یار دو سو روپئے میں جاتا ہوں میں کیسی بات کر رہے ہو ارے بھیا ارے بھیا ہم ہمارا ہر روز کا جانا ہے دو سو روپئے میں ہی جاتے اچھا چلو آپ کتنے آپ کتنے میں بولو آپ کتنے میں بول رہے ہو آپ بھی تو تھوڑا کم کرو بھیا دیکھو میں تو دو سو میں جاتا آتا جاتا ہوں ہمیشہ ارے بھیا ساڑھے تین سو بہت ساڑھے تین سو ساڑھے تین سو بہت ہے یار دو سو تیس لے لینا نہیں بھیا دو سو ستر دوں گا لاس بھیا دو سو اسّی دوں گا لاس بھائی دو سو اسّی بھائی دیکھو میں دو سو اسّی دوں گا یار میری جیب میں بھی تو کچھ بچنا چاہیے ارے بھائی بھائی سنو سنو ارے بھائی میور وہار ہے کتنا دور میرے گھر سے زیادہ دور تھوڑی نہ ہے بھائی دس پندرہ منٹ کا راستہ ہے مشکل سے یار آپ نے اتنے میں ہی اتنے میں ہی یار بھائی تم جائز جائز نا جتنا بنتا ہے اتنا بولیے نا بھیا ہیں جی دو سو دو سو اسّی روپئے آپ لکشمی نگر میں مجھے کدھر ملیں گے نہیں بھیا میٹرو اسٹیشن گیٹ نمبر ون پہ آپ کو تھوڑا سا اندر آنا ہے غزب موموز ہے وہاں وہاں آنا ہے نہیں سر آپ کو تھوڑا اندر ہی آنا پڑے گا کیونکہ لیڈیز ہے نا ساتھ میں اوکے سر ٹھیک ٹھیک